हेल्ल' नै नोङो एम्फौ फिसियो होनलाय एम्फौ बिलाइखौ माखौ माखौ होयो बेल' नङाना बेखौल' होआना एम्फौनो ए ओमफ्राय

ओमफ्राय ओमफ्राय माबाखौ बिदैखौ बायोना न'आव सुखाङो नोंलाय

ओमफ्राय बे फिथोबखौ मा खालामो एम्फौआ इन्दिखौ लुवा आरो ओमफ्राय नोङो रोङाहाय आङो बेनिखायनो सोंहरदों

दाम गोसाथारना सिया दाबो दं नामा दे होनबा औ दे